हेलौ औ मा खबर ओह दे र' दंथ'यो र' मोजाङैनो मा अह नंगौ नामा अह खामानियाथ' दं दंबाबो दंनायनि गेजेरजोंनो थांनांगोन मानो मोनबा अह आंनोबोथ' नांगौमोन नांनायालाय होमबालाय थांनोसै लोगो लालायनानै अह फालें बायनि आमफाय आरो इ जि दोनग्रा सुरकेस ना मा बिदिखौ लायनि अह अह अह आंथ' माबाखौ लाबोनो सान्दोंमोन सालनिखो साला मोजां होनलाय साल दंफांनिया गुन अरा नालाय बेयो साबसिन जायोनो नोंलाय माखौथो लानो सानदों गाम्बारिनियाबो एसे मोजां मोजाङालाय थेवबो सिगुन दंफां साल दंफां बेफोरखौ मोजांसिनो होनो आरो होननायालाय गुन अरानो

औ औ अह इफोरो जाया थाइजौ खरे खान्थाल बेफोरो थाब थाब गुन सुयो हायोबालाय फैसा थांनायनि थांनाय मोजांखौनो बायनाया साबसिन जायो आरो दाम दरालाय रायलायनायनि गेजेरजों जागोन नङा होनबा दे होमबालाय ज' थांलायदिनि होमबा दे दे होमबालाय लाखि